جی ہاں مجھے آرٹ دستکاریاں بہت پسند ہیں حد سے زیادہ پسند ہیں مجھے پینٹنگ اسکیچنگ اسٹیننگ پینڈنگ کینوس پینٹنگ وغیرہ کرنا بہت پسند ہیں مجھے آرٹ دستکاریاں کیا بچپن سے ہی شوق ہے میں نے بہت سے لوگوں کو آرٹ آرٹ دستکاریوں کی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں دی ہیں جیسے کہ میں نے اپنی بوا کو ان کی شادی پر ان کے ایک وال ہینگنگ دیا تھا اور میں نے اپنے چاچو کو ان کے جنم دن پر ان کو ان کی شکل کا اسکیچ بنا کر دیا تھا مجھے آرٹ دستکاریاں اس لیے پسند ہیں کیونکہ وہ سب سے اچھا اور آسان وشے اور وشیوں میں سے ایک ہے اور آرٹ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس لیے مجھے آرٹ دستکاریاں بہت پسند ہیں